नोंथाङा अलंबारनि बिफा ना औ नोंथांनि गथ'आ क्लास लाफुबाय थानाय समाव एसे खर' गिदिंदों होन्दों खर' गिदिंनानै एसे गोग्लैनो नागिरदों आरो एसे गोबादों दा बेनि थाखायनो जोङो स्खुलनिफ्राय मोनसे टेब्लेट जाहोनाय जादों बेजों दा एसे मोजां जानानै दङ बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि फिसाज्लाखौ लांफैदो ओरैनो समा से बाजि ब्रैजिबा मिनिट आयदिया बेबायदि समसिम जाबायमोन क्लास लाफिनगासिनोमोन दा जेखिजाया गथ'आ दा एसे मोजाङाव फैबाय इसेबां उसुबिदा नङा औ दा मोजाङै दं जेखिजाया दा लांफैदो नोंथाङा जों दा क्लास लाहोथ'वाखिसै ओरैनो कमन रुमाव रेस्ट लाहोबाय थादों

औ दे गथ'आ ओरैनोथ' गथ'आ ओरैनोथ' दा थिगैनो दङ जायहग दा नोंथाङा लासैनो फैनानै गथ'खौ लानानै थांबानो जाबाय औ अके अके दे